मोग तुजो कितलो आशेलो तितलो मेळोंग ना म्हाका हें गाणें म्हणपाक हांव स्टेजीर गेलें कॉलेजीन आसताना कोम्पटिशन आशिल्लें कोंकणी गाण्याचो म्हुणून हें हांवें सुरवात केली हें वाक्य म्हणल्या बरोबर म्हजे हात पांय कडकडूंक लागले सगळे भुरगे म्हाका पळयतच रावले आनी हूश हूश अशें करूंक लागले हांव खूब भियेलें हातान म्हजे ते पेपर आशिल्लो गाण्याचो निमाणें हांवें तें पोयम कशें वाचलें आनी सकयल देंवलें लोकांनी ताळयो वाजयल्यो मागीर म्हाका दिसलें की म्हजें बरें जालें म्हुणून पूण ना मागीर म्हाका सांगलें की म्हजें सगलें चुकलेंलें म्हुणून म्हुणून ते ताळयो म्हाका चाळोवपा खातीर मारिल्ले